हाँ हमने आराम एवं एकांत या फिर ध्यान लगाने के लिए तारों को देख देखा है इससे हमें एक अलग सी हमारे हृदय मे शांति मन शांत एकाग्र एकाग्र होता है हमें किसी भी चीज को ध्यान लगाने के लिए उसमें देखना चाहिए जैसे कि तारा हम देखते हैं तो तारा जब देखते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी भावना उजागृत होती है जैसे कि हमारा दिमाग हम काफ़ी शांत स्थिति में चले गए हैं और काफी अच्छा टाइम व्यतित हो जाता है हमें तारों को देखने से और अपना मन हल्का हो जाता है और काफ़ी सारी दिमाग की हालातों से भी निवारण मिलता है ध्यान लगाने से